गोदो गोदायनि जुगाव बोराय बुरैफोरा जोंनि बैसागो समाव सिगांग्रो सैत्र' मासनि जोबथायावहा मोसौ थुखैयोमोन बे मोसौ थुखैखालि जोंनिया माखासे मोसौखौ गोजा गोसोम फाख्रा फुननानै फोथा फुननानै दैसायाव थुखैनो लाङोमोन थुखैखांना लाबोनानै उनावहा माखासे लाव फान्थाव बेफोरजों मोसौखो खुबैयोमोन खुबैनानै बुङोमोन लाव जा फान्थाव जा नोमा गायदे बायदि दा जा नोम्फा बलद बायदि जा बिदि होननानै मोनसे नेमनि गासैखोबो बुंसिब्लाबो खुबैयोमोन नाथाय दानि जुगाव बेफोरबायदिखौ दानि गथ'फोरा मिन्थिला बुजिला मानो होनोब्ला लाव जा फान्थाव जा होननाय सोदोबखौनो मिथिला मानो खुबैयो बेखौबो मिथिला मोसौखौ मानो थाखाय रं फुनो बेफोरखौबो बुजिला मानो होनोब्ला गोदोनि दिनाव हाग्रा बंग्रानि दारैनो मोसौखौ मोसाफोरा जाहाथे जानो नाङा गिथों होननानैनो बेफोरबायदि फाख्राखौ फुननानै मोसौखौ गुमनाय जायोमोन नाथाय दानि जुगाव दानि गथ'फोरा गासैखौबो बावगारबाय दानि जुगनि सुबुंफोरा बावगारजोब्बाय बेफोर सुबिदाखौ बा बेफोरबायदि नेमखौ दायो लाफिनजोबननांगौ फोरोंनांगौ गोदोनि बोराय बुरैफोरा फोरोंनांगौ आरो लोगोसे बेफोरखौबो दानि माखासे सोलिबाय थानायफोरावबो बाहायनांगौ नाथाय गोदो बे सैत्र' मासनि जोबथा थारिखआव जाहाथे सैत्र' बे बोसोरसे थांनायाव जेसेबां बेमार आजार जादोंमोन बे बेमार आजारफोर जाहाथे गोखा गोखै जानानै बे सैत्र' मासखालि जोबथा खालि खुंखा दिंखिया बिदिनो बादालि बेन्दों बेफोर बायदिसिना खुन्थाइ बेफोरबायदिखौ जानानै जों गोखा गोखै संगारजोबनानै गावनि बेमार आजारनि देहायाव जेसेबां थादों बेफोरखौ जोङो गारजोबो संनानै जानानै बेमार आजारखौ दिनैनिफ्राय थांजोबथोंसै बे सोदोब बुङोमोन आरो लोगोसे अखानायै जोङो गोदै गोदै फिथाइ जायोमोन जाहाथे दिनैनिफ्राय गोदै जाथोंसै होननानै नाथाय दानि जुगनि गथ'फोरा बेफोरखौ जेबो बुजिला जेबो मिथिला मानो होनोब्ला बेफोरखौ जोङो दायो सोलोंफिनजोबनांगौ फोरोंनांगौ आरो दानि जुगाव दानि गथ'फोरा हारिमुआ माबायदि गाननाय जोमनायजों लोगोसे जोंनि बे बैसागुआव गाननाय जोमनायजों लोगोसे माखासे मोसानाय रंजानायजों जोंनि बर' हारिनि हारिमुआ बेरखाङो मानो होनोब्ला जोंनि बे बर'नि गाननाय आर'नाइ दख'ना गस्ला खाम सिफुं सेरजा जथा बेफोरजोंनो जोंनि बर' हारिनि हारिमुवा बेरखांजोबो नाथाय दानि जुगनि गथ'फोरा बेफोरबायदि खाम सिफुं जथा सेरजाफोरखौ दामनोनो रोंला रोंलिया थेवबो बिनि थाखायनो जोङो गोदो गोदायनि जा बायदि सोलिबोनाय बा जोंनि बर' हारिया माबायदि जौगानायमोन बेफोरखौबो जोङो फोथांना लाखिनो थाखाय दायो जोङो बेफोरबायदि माखासे दामजु दामनाय गानना जोमनायखौ दानि जुगनि गथ'फोरनो फोरोंनांगौ गानहोनांगौ बेफोरनो आरो लोगोसे दानि जुगनि माखासे जानाय लोंनायफोराबो गोदोनि जानाय लोंनायजों मानो होनब्ला मिलायला गोदो जायोमोन अनद्ला खारै सबाय ओंख्रि नाथाय दानि जुगाव बेफोरखौबो जानो रोंलिया बेफोरखौबो दानि जुगनि बिमा बिफा आरो बिमाफोरा दानि जुगनि गथ'फोरनो फोरोंजोबनांगौ आरो जोंनि माखासे राव हारिमु जोंनि फरायनायफोरावबो माखासे बर' हारिनि बर' रावजोंनो फरायहोनांगौ नाथाय दानि जुगनि बिमा बिफाया जोंनि बर' हारिनि रावफोरखौ फोजोबलांबाय आरो गोमोरलांबाय मानो होनब्ला जोंनिया दानिया जोंनि बर' हारिनि राव थुनलाइखौ बावगारनानै जोङो माखासे इंराजि हांखोसो जों फरायहोयो नाथाय बेफोरखौ दायो गारनानै जोंनि बर' बिमाफ्रा बर' बिजोंजोंनो फोरोंनांगौ आरो माखासे दानाय लुनायफोरखौ फोरोंनांगौ बेजोंसो जोंनि बर' हारिया थांनानै थागोन आरो जोंनि बर' हारिखौ सिनायगोन आरो जों बर' हारिया गासैबो खामानियाव आवगायनोब्ला जोंनि गाननाय जोमनाय दानाय लुनाय मेथाइ खननायजोंबो आवगायलांनो हागोन गोदोनि दिनाव जोंनि बर' हारिया खुगा मेथाइ खननाय दङमोन गोदान मेथाइ खननाय दंमोन बैसागो मेथाइ खननाय दंमोन नाथाय दानि जुगनि गथ'फोरा खुगा मेथाइखोबो मिथिला बैसागो मेथाइखोबो मिथिला गोदान मेथाइखोबो मिथिला नाथाय जोंनि दानि गथ'फोरा खालि बे गोदानारि मुगा सोलिनाय बे बक्सफोरदोंसो मोसायो बक्सफोरदों दामनानै सोलिसै नाथाय बेफोरखो गारनानै जोङो दायो खाम सिफुं दामनानै मोसानो सोलोंनांगौ खाम सिफुंजोंनो जों गासैखोबो रंजानांगौ खाम सिफुंदोंनो जोङो जोंनि बर' हारिखौ बरायनांगौ जोंनि बर' हारिनि गाननाय जोमनाय दख'ना आरो हौवाफोरा गामसा आर'नाइ बेफोरजोंनो जोंनि बर' हारिखौ सिनायथिखो नांगौ गासैबो हाबायावनो आवगायलांगोन